جی ہاں ہمارے ہندوستان میں ماشاء اللہ بہت ہی طرح کے تیوہار منائے جاتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں ایک اچھے سے اچھا اپنا جن کا جو تیوہار ہے وہ مناتے ہیں جیسے عید بقرعید ہولی دیوالی بیساکھی لوہری لوڑی ہوتی ہے نا وہ رکشا بندھن جنماشٹمی اس طرح کے کئی تیوہار ہیں جو سب مناتے ہیں جیسے عید کا تیوہار ہے تو وہ عید سے پہلے جیسے مہینہ رمضان المبارک کا جسے کہتے ہیں وہ آتا ہے اس کے ماہ مبارک کے تیس روزوں کو رکھنا پھر ان کی خوشحالی اس کے بعد عید آتی ہے عید کا تیوہار سب لوگ ہندوستان کے تمام صوبوں میں یہ منایا جاتا ہے اور سبھی مل کر مناتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی منائیں نہیں تہذیب ہے گنگا جمنا تہذیب ہے تو جہاں جیسے لوگ ہوتے ہیں سبھی مل کر مناتے ہیں ہندو بھی ہوتے ہیں سکھ عیسائی سب آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا خوش ہو کر ملنا ایک تہذیب ہے یہ سال کی جیسے دیوالی ہے اس سے پہلے بھی کئی نوراترے وغیرہ گزرتے ہیں وہ سب لوگ اپنے اپنے دھرم کے حساب سے منا لیتے ہیں پھر یہ خوشی کا تیوہار ہوتا ہے دیوالی بڑے بڑا تیوہار ہے پھر اس میں ہر پورے سال میں کہ نہ جانے کتنے ہی تیوہار ہیں کس طرح سے ہم بیاں کریں بس جتنا ہوتا ہے کہ بقرعید وہی بقرعید میں قربانی کا کرنا فرض ہے مسلمانوں کے لیے جی بس رکشا بندھن ہیں بہنیں بھائیوں کی حفاظت کے لیے راکھی باندھتی ہیں پھر بھائی ان کی حفاظت فرماتے ہیں اپنی بہنوں کی ان کی جنماسٹمی ہیں یہ سب طرح کا ہے اور کیا ہے تو ان کے اہم ہیں